मोबाइल न्यूज चैनलपर हम बहुत किछु देखै छी जेकि यूट्यूब देखै छी सब्सक्राइब सब्सक्राइब्ड चैनल देखै छी आजतक देखै छी एहिमे जेनाकि मनीष कश्यपके चैनल यए मनीष कश्यपके चैनल यए जेना मनीष कश्यपके चैनल यए आओर बहुत एहन चैनल यए जाहिसँ कि हम ओकरा सब्सक्राइब करने छी ओकरासँ हम लाभ उठयने छी ओहिसँ हमरा फाइदा ओतयसँ घर बैसल सभ समाचार मिल जाइए सगरोसँ बहुत चैनल यए जतेक कि ओतेकके नाम हम नहि जानै छी लेकिन देखै तऽ छी सभ चैनलकेँ सब्सक्राइबरो हम छी यूट्यूबके छी आओर आजतकके छी आओर मनीष कश्यपके कोन चैनल छियै ओकर नाम भुलि रहल छी हम जाहिसँ कि हम सभके चैनलकेँ देखैत हुए बढ़िआँ बढ़िआँ यूट्यूबपर वीडियो डालै जाइ छै ओसभ देखै छी गाना सुनै छी मैथिली मिथिला चैनल छै मिथिलाके मैथिली चैनल ओहो देखै छी मिथिलाञ्चलके मैथिली मैथिली झाके जे छै चैनल ओहो देखै छी बहुत एहन चैनल छै जकरा कि हम देखैत रहै छी हम कत की बताबी आओर सभ चैनलके बारेमे सब्सक्राइबरसभ तऽ बहुत यए लेकिन हमहूँ छी लेकिन ओतेकके हम ओतेक नाम नहि जानै छी बढ़िआँसँ लेकिन सभ बात जानै छी मिथिला चैनलके बारेमे मोबाइलसँ तऽ बहुत किछु लोककेँ प्राप्ति होइ छै मोबाइलसँ तऽ घर बैसल बहुत समाचार मिलैत रहै छै सब्सक्राइबसभ गूगल फेसबुक खोलै छियै तऽ फल्लाँ जगह हे ई भेलै चिल्लाँ जगह ओ भेलै हर जगह हेवए मिथिलाञ्चलके छै सच तक मनीष कश्यपके सच तक चैनलसभ बहुत चैनल देखै छियै सभ सब्सक्राइब कयने छी पत्रकारके जे धड़ाधड़ चैनल यए ओहोसभ देखने छी सभकेँ सब्सक्राइब करने छी सभके हम अथी बनल छी सभकेँ सपोर्ट करै छी हमरो सपोर्ट करैए हमहूँ देखै छी सगरोके खबर सभ सभ चीजमे मोबाइल खोललाके बाद